हा असांखे लॻंदो आहे की मीडिया गाम जे खेत्रनि में वञी करे उन जे मुदे ते ॻाल्हाईंदा रहंदा आहिनि उन जे खेत सब्जियूं उगाइणु अनाज उगाइणु केतिरो अनाज किथे उगी सघंदो आहे सॼी जानकारी मीडिया ॾींदो रहंदो आहे असांखे न लॻंदो आहे कि मो मीडिया कंहिं बि तरीक़े जो ॻाल्हाइण न चाहींदी हूंदी मीडिया ॻाल्हाईंदी आहे भरपूरु ॻाल्हाईंदी आहे हर तरीक़े सां किसाननि सां बि मिली करे उन्हनि खे जानकारी वठी करे समाज जे पुॼाईंदी आहे